हैलो हरी ओम सर ॿुधायो छो यादि कयोव हा मां सोचा पई पर कुझु अॻियां पुठियां सुठो कुझु मिले कुझु हुजेव त ॿुधाइजो ज़रूरत असांखे नन असां टे टे ई ॼणा आहियूं पाण में नंढी फैमिली आहे ऐं बजेट बि थोरो घणो हाणे सभु कीअं कीअं पियो हले छा छा अघि पिया हलनि

भाड़े ते त भाड़े ते त न खपे असां पंहिंजी वठंदासीं पर हो जेको बि किश्त किश्त किश्त वारो जेको स्कीम हूंदो न उहो ॿुधाइजो कुझु सुठी को ऐं न ईअं कुझु बलकनी वारो अथव की रैडी ठहियलु ठुकियलु सामानु सॼो आहे की ख़ाली घरु आहे हुनमें रंधिणो वंधिणो सभु ठहियल मिलंदो अंकल की असांखे पाण ठहाराइणो पवंदो त पोइ हिकु मूंखे हिकु ॿ ऑपशन सेमी सेमी फर्निश ॾेखारिजो छोजो मां थोरो पंहिंजे हिसाब सां इंटिरिअर ठहाराईंदमि ऐं हिक ॿी हिक ॿी ॻाल्हि चवणी हुई की बिल्डर वारो घरु हुजे त वधीक सुठो रीसेल जो घर न खपे हो त बिल्डर जा छा आहे नओ नवा नया नया हूंदा आहिनि न त थोरो क्वालिटी ऐं ही सभु सुठो अॻियां पुठियां सुठो मिलंदो बिल्डर जे हिसाब सां अघि बि सुठा मिलंदा आहिनि बिल्कुलु बिल्कुलु त अंकल हीअ मूंखे हिकु कमिरे वारो हले ऐं बजेट त ॾिसणो आहे न असांखे बज़ेट बि त ॾिसणी आहे न अंकल तव्हांखे ख़बर आहे मां रहां चेंबूर में चेंबूर में अघि हिकदमि हिकदमि मथे मथे त हलनि पिया घटि थियण जा त कोई सुवालु ई न आहे मुंहिंजो बजेट सवा सवा करोड़ ताईं अथव भई हिकु सवा करोड़ जे विच में इंटीरिअर सुठो सॼो थी वञे मुंहिंजो कमु त ॾाढो सुठो तव्हांखे सुभाणे सहुलियतु हूंदव त मां पंहिंजे पीउ सां अचा सुभाणे कंहिं महिल अचूं बसि त पोइ हिक ॿ दफ़ो ॾिसंदासीं अंकल हिक सुबुह ॾिसंदासीं त थोरो सिझ उस बि ख़बर पवंदी हिकु शाम जो बि ॾिसंदासीं हवा पाणी ठीकु आहे हो त अंकल हिकु दफ़ो कुझु शइ वणे हुनखां पोइ ॾिसूं ता हाली सुभाणे सुबुह जो मिलूं था असां यारहें बजे मां अचां थी पंहिंजे पप्पा सां ठीकु आहे हा हा ठीकु जय झूलेलाल थैंक यू